नमस्ते मुझे नौकरी चाहिए नौकरी बता

वेटर कितने हैं हाँ वेटर कितने मतलब कितने खर सामान सब मिल पाएगा तो हम लोग पर कितने घंटे काम पड़ेगा तो कितनी सेलरी बनेगी कितने काम करना पड़े

तो मतलब कितने घंटे काम करना पड़ेगा अरे तब भी मतलब पहले से बताए रहते तो उसकी ज़्यादा सही रहता है जेसे बाद में आने में दिक्कत होती है आपका आफिस कहाँ पड़ेगा हाँ दर्शन नगर देखे हैं हमारा नाम पुष्पा है हम सरेठी गाँव से आए हैं हमें काम की आवश्यकता थी

सेलरी तो भैया बहुत कम बता रहे हैं काम बता रहें दो तीन घंटा पहले जानकार कम बता रहे हैं आप बहुत कम बता रहे हैं सेलरी कितना आप बहुत कम बता रहे सेलरी पहले जहाँ से कर रहे तहाँ दस पंद्रह हजार मिलता था ठीक नमस्ते भैया ठीक है ठीक है नमस्ते जब आएंगे न तब काल करेंगे